हँ हम अपन उपभोक्ता एकटा छोट छिन्न सिलाइ कऽ दैत छी अपन घरमे हम स्त्रीगण लड़की सभके सूट सलवार ब्लाउज सब किछु सी दै छियै सूटमे लगभग दू मीटर आओर सलवारके लेल लगभग दू मीटर कपड़ा लगैत छै चूड़ीदारमे सेहो दू मीटर कपड़ा लगैत छै टॉप पैंट पैंटोमे दू मीटर कपड़ा लगैत छै आओर चूड़ीदार सलवारके लेल हम जते कपड़ा देबै ततेक सुन्दर बनै छै सलवार बहुत तरहक बनै छै ताहि दुआरे हम जेहन डिजाइन बनेबै ओतेक कपड़ा जादा ओ लागै छै आओर ओतेक सुन्दरो बनै छै ओहि दुआरे हमरा खर्चा पड़ैत छै जेहेन कपड़ा लेबै तेहन खर्चा पड़ैत छै लगभग सूट सलवारके सेट कपड़ामे लेबै तऽ पाँच सात सएसँ हजार बारह सए जते महँगा अहाँ लऽ सकैत छियै ओते महँगा अहाँ लऽ सकैत छियै ओहिमे अहाँ अपन कपड़ा बना सकैत छी ब्लाउजके लेल या तऽ एखन तऽ साड़ीमे रहैत छै नहि तऽ अगर अलगसँ खरीदियौ तऽ एक मीटर या अस्सी सेन्टीमीटर लगैत छै तऽ ओहिमे बहुत सुन्दर ब्लाउज बनैत छै